हाँ यह क्या सब्ज़ी वब्ज़ी है कौन कौन सी सब्ज़ी है वह चाहिए भिंडी चाहिए करेला चाहिए और गोभी चाहिए फूल गोभी चाहिए हम बोल रहे हैं राम तेरी लभे चकते हैं भेजना पड़ेगा आपको हाँ डिलीवरी करना है नहीं मेरे टाइम पास टाइम नहीं है नहीं तो नहीं हम नहीं आ पाएँगे और डिलीवरी कर दीजिएगा फिर भी एक दो एक एक के जी सभी लेना है कैसे रेट लगाएँगे यह भी आप बताएँगे

ठीक है कर दीजिए लेकिन रेट भी सही लगा ली लगाना फिर भी फिर भी कुछ अपना बता सकते हैं कैसे रेट है नहीं है और हम भी टमाटर भी लेना है आलू भी लेना है प्याज़ भी पर के जी मिर्च भी मिर्च भी एक किलो फिर भी बताइए कितना पड़ेगा

हाँ हाँ लहसुन भी चाहिए भी चाहिए शिमला मिर्च भी दे देना और तीन के जी कर देना ठीक और ओके बेगूसराय ठीक है हाँ हाँ भवन के बग़ल में जो है बस बस बेगूसराय के यहाँ भेजना है शाम तक ठीक ठीक है भेज देंगे ओके ठीक है ठीक ठीक है आप अपना नंबर यही नंबर से चलाते हैं ना ओके ओके